सो पेंटींग करतना खूब अशे वेगवेगळे ब्रश आसता बट हांव चडशे वापरना थोडेच वापरता म्हणजे जशे की रावंड हेडेड ब्रश पॉयंटेड ब्रश देन फॅन ब्रश फ्लॅट ब्रश सो तेची रेंज आसता लायक फ्रोम झिरो टू झिरो टू वन ते सामके बारीक आसता लायक जर तुमकां हेचेर बारीक फायन टॅक्शर दिवपाक जाय जाल्यार ते ब्रश उपकारतात किंवां आवटलायन दिवपाक जाय जाल्यार ते ब्रश बरे पडटा फॅन ब्रश किंवां फ्लॅट ब्रश जी आसता ती वायड किंवां व्हडली व्हडलो एरिया कवर करपा खातीर यूज करतात चडसो करून बेज बेज पेंट मारपाक ते ब्रश बरें पडटा तशेंच ते ब्रशां ब्रशांचे सुद्दां टायप्स आसता किंवां एक थोडे ब्रश आसता ते एनिमल्सां एनिमल्सांची कात वापरून करता म्हणजे जनावरांची जनावरांचे ल्हेंव वापरून करतात सो ते चडशे मंगुसाचे मंगुसाचे लेव आसतात किंवां केस आसता तेणी ते ब्रश करतात ते चड स्मूद आसतात वा मोव आसतात ते रोकडे उदक सोशून घेतात आनी पेंटिंगेक बरें पडटात जशेंच सिंथेतीक म्हणल्यार पॉली पॉलिएस्टर नायनॉन ते ब्रश आसतात ते मातशे घडटा आसतात ते तुमकां ऑयल पेंट्स वा तसले तसले हाका उपकारतात आनी ब्रॅण्ड्स म्हणल्यार एक आमचो कॅमलीन तेचे बरें आसता सिंथेटीक आसता पोलेस्टरूय आसता बट एज कंपेर्ड टू दुसरे ब्रँड्स कॅमलीन वा एक्रेलिक पेंट्स हेंचे हे बरें आसता